म्हाका म्हाका फोटोग्राफी खूब आवडटा हांव बरें एंगलान दुसऱ्या एंगलान बरे फोटो काडटा आनी म्हजे फ्रेंड्स बी म्हाका सांगतात बरें काडटा तूं आमचे काडपाक यो बी म्हण इतलेंच हीच